योग सिखैके लिए हम रामदेव बाबाके यूट्यूब बहुत सर्च करै छी योग सिखैके लिए मगर हम सिखि नहि सकै छी जे बहुत ओहिमे दिक्कत आबै छै परेशानी आबै छै जेना कमरमे दरद होइ रहैत रहै छै कमरमे दरद भेलै सेहो उनटा घुरिके कहै छै करै ले ओहिमे पाएर पाएरके सीधा कै के बहुत तरहके योगा कहै छै करै ले योगा हमरा सभकेँ सब ओना नहि होइए करल काम कामेके घरेके काम रोजगार करैत करैत योगा हमर सभके भए जाइए जतेक हमसभ काम रोजगार घरमे करै छी बड़काटा के अँगना यऽ दरवाजा यऽ अँगना दरवाजा एगो आओर ट्यूबवेलपर जाइत जाइत जाइत हमर सभके बहुत योगा भए जाइए